जैसे कि बैडमिंटन हो गया तो बच्चे भी आपस में आप बोलाएँगे सब लोग तो उसमें भी मान लो दस लोग या बीस लोग बोलाएँगे सब लोग आपस में एक तरफ दस एक तरफ़ दस हो जाएँगे तो अपना खेलेंगे बैडमिंटन और बालीबॉल हो गया तो बालीबॉल के लिए बच्चों बोलाएँगी और खेलने के लिए अपना सब एकजुट होंगे फिर उसके बाद खेलेंगे खेलने के बाद फ़िर जिसको खेलना रहेगा वह खेलेगा जिसको नहीं खेलना रहेगा नहीं खेलेगा और खेलेगा और मैच के लिए फिर मैच के लिए भी बुलाया जाएगा तो ग्यारह लोग एक तरफ़ ग्यारह लोग एक तरफ़ रहेंगे वह भी खेलेंगे खेलना होगा तो खेलेंगे नहीं जिसको पारी आएगा जैसे जैसे पारी आएगा तो खेलेंगे नहीं आएगा तो नहीं खेलेंगे और खेलना होगा तो खेलेंगे तो लोग जीतेंगे या हारेगे तो अपने खेलना होगा तो और खेलेंगे नहीं तो नहीं खेलेंगे और अपने घर नहीं खेलेंगे तो चले जाएँगे फिर उसके बाद पब्जी हो गया तो पब्जी मोबाइल से ही क्या चाहें कहीं भी रहेंगी और जिसको हुआ करना होगा तो खेलेंगे मोबाइल से कहीं भी इसे खेल सकते हैं मोबाइल से कै कैरम कैरम बोड में भी चार लोग रहते हैं तो वे लोग भी बुलाएँगे अपने चार लोग को फिर एक दो लोग एक तरफ़ रहेंगे दो लोग एक तरफ़ रहेंगे ओ भी खेलेंगे तो खेलेना रहेगा तो खेलेंगे नहीं तो खेलेंगे और खेलेंगे तो अपना जीतेंगे या हारेंगे तो अपनो उन लोगों के ऊपर है खेलेंगे फिर उसके बाद नहीं खेलेंगे फिर